भैया सामने तो यार बहुत ट्रैफिक सा दिख रहा है यार हाँ वो ही तो ऑफिस जाना है मीटिंग है नहीं तो लेट हो जाए क्या लगता है पहुँच जाएँगे टाइम पर चलो फिलहाल आगे देखते हैं आप क्या लगता है भैया कब से लगा होगा ट्रैफिक यार ट्रैफिक तो बहुत है बहुत सी गाड़ियाँ हैं नहीं मैं ये ही तो बोल रहा हूँ ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा अपन को जल्दी पहुँचना है हाँ वो ही लगभग तीस मिनट में है अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर एक घंटा तो मामूली बात है लगना हाँ वो ही वो ही तो क्या टाइम लगेगा अपन को लगभग यहाँ से अभी ऐसे नॉर्मल कितना लगता है बीस पच्चीस मिनट हाँ यह सही रहता है यार पर और अगर ये ट्रैफिक लगा रहा फिर खुल गया जल्दी तो पैंतालीस मिनट फिर भी लेट हो रहा है यार भैया

कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जल्दी पहुँच जाए जिससे है पर वहाँ से भी इतना ही टाइम लगेगा तो फिर क्या करें वेट करना चाहिए वेट में तो रिस्क है मतलब अगर वेट करते हैं फिर भी अगर नहीं खुला थोड़ी देर और तो फिर और लेट हो सकते हैं फिर क्या करें भैया बताएँ दूसरे रास्ते से ठीक है अब आपको ज़्यादा एक्सपेरिएंस आप देखें अपने हिसाब से क्या है मुझे तीस मिनट चालीस मिनट तक पहुँचना है हाँ हाँ मीटिंग है न भैया इम्पोर्टेन्ट इसलिए पहुँच सकते हैं एक रास्ता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलो